हांव डांसाचेर उलयतां प्रायमरी आशिल्लें तेन्ना आमकां टिचर एक डांस शिकयताली मागीर जे भुरगीं चेडवां आशिल्लीं तांकां चड करून शिकयताली मागीर डांस बरी करता अशी टिचरीन म्हणलें मागीर आमी एक दोन तीन इस्कोलां मेळून डांस त्या त्या टिचरीन तांकां शिकोवन मागी एक दीस मागीर तांकां तेंच्या खातीर मागीर आमच्या खातीर मागीर गॅदरींग दवरली मागीर गॅदरींगेक आमी एक आठ दीस आसता म्हणटा न्ही मागीर टिचरीच्या घरां सगळीं भुरगीं मेळून वतालीं मागीर मागीर प्रॅक्टीस करतालीं बरी करतालीं एक दीस मागीर लास्ट मागीर न्हेसून पळयतालीं सगळे कपडे बिपडे एकठांय करतालीं अशी मजेन आमी दीस घालताली आनी मागीर गॅदरिंगे दिसा मागीर गॅदरींग करतालीं मागीर लोक म्हणटाले की बरी आसा आं बरी बरो डांस केलो अशें करून आमकां उमेद सगळीं हाडटाली आनी तशीच आमी उमेदीर रावतालीं आमकां पयलीं सगळीं आमी उमेदीर बरी भुरगीं नाचतालीं खेळटालीं हांसतालीं तशींच मागीर नाटकां अशीं दवरतालीं नाटक बी केन्ना अशें आमची जात्रा जाताली तेन्ना नाटक दवरतालीं मागीर नाटकाक मागीर तें कोण जें नाटक फुडाकार नाटकाचो घेता तें मागीर म्हणटालें कोण हांगा तीं बरीं बरीं भुरगीं बी डांसर आसा तेंकां मातशें पळया आं अशें म्हणून तेका लागून मागीर आमकां ती कोण आमचे वळखी जी आसा ती मागीर सांगताली आमकां तुमी डांस करपाक तयार आसा म्हणून मागीर आमी हा म्हणटाली मागीर सगळे आं म्हणून सांगलें मागीर परत दुसरे डांसांक आमी प्रॅक्टीस करताली आनी मागीर आमी डांस जेन्ना नाटक आसता तेन्ना लोक सगळे एकठांय जावन बसता मागीर तांकां नाटक पळोवं पळोवन थोड्या लोकांक मागीर न्हीद येता आनी कितें जाता ताका लागून आमकां मदींच ते बरें करता म्हणून डांस दवरताले मागीर डांस करतरी मागीर आमी डांस मागीर जे संतोशी मा हेजेर हांवेंन सगळ्यांनी एक आठ जाणांनी करून बरो दाखयल्लो तांकां मातशी खूश जाली ती मागीर नाटकाक तेन्ना मागीर एक अंक जातरी मागीर ते आमचे उमेदीन नाटक हे दवरताले डांस दवरताले तेका लागून लोकांक उमेद बरें जाताली आनी मागीर दुसऱ्या हांकां स्टार्ट करताली अशें करून आमी पयलीं बरी मजा करतालीं